अइसन कोइ बात नहि छिकै मतलब अहाँ छियै तनि समझाइ देतियै रऽ आयके इहाँ पर लड़ाइ झगड़ा कैरि रहल छै हम बेगुएसरायसँ बोलि रहल छी बेगुसरायसँ

हॅं हॅं हॅं हॅं